چار جولائی سترہ سو چھہتر نو نومبر انیس سو نوے بیس جولائی انیس سو پنچانوے پچیس دسمبر انیس سو بانوے ایک اکتوبر دو ہزار ایک